हाँ हेलो अभी तो बेगूसराय में हैं बेगूसराय में अभी हैं इधर ये हर हर महादेव चौक पर कहाँ पे जाम लग गया है क्या चीज से ओ फोर व्हीलर है हम तो आ रहे बाइक से बाइक से तो उतना कोई दिक्कत नहीं आया बढ़िया से आ रहे हैं बढ़िया से आ रहे तुमको कहाँ तुमको बहुत जाम है क्या ट्रैफिक पुलिस नहीं हटा रहा है क्या ओह कुछ मतलब बढ़ रहा है कि एकदम अभी तक जाम ही जाम है हाँ हेलमेट तो हम लगाएँ हैं तुम फोर व्हीलर से है तो हँ तुमको जाम पड़ रहा है हम तो कोनो गली में घुसा कर निकाल लेंगे तो वही न तुम एन एच से आ रहा है तो एन एच पर ट्रैफिक तो थोड़ा लग जाता है तो थोड़ा देर तुमको रूकना तो पड़ेगा न हम बाइक से हैं उधर उधर वाला तो रास्ता है एक कचहरी रोड आता है एक उधर बस स्टेसन देखा है न रेलवे स्टेसन एक उधर से है कम से कम वहाँ तक वहाँ तक जाएगा तब न फिर उसके बाद फिर हर हर म हर हर महादेव चौक है उधर से एन एच पर सीधा जाएगा कॉलेज है उसके आगे जाएगा तो हर हर महादेव चौक है उधर जी डी कॉलेज तरफ निकलेगा उधर आएगा तब न अभी तुम वही वही वहीं फँसा है तो वही स वहाँ से निकलेगा तब न आगे वाला रास्ता तुम कहीं घुसेगा तो खाना पीना तो भूख भूखो लगा है हँ ठीक है फोन पर कर दे कर देंगे तो हाँ व्हाटसअप पर भेज देना औरो अगर कहीं जा जाम छूटेगा तो उधर से ही आ जाना अगर कोनो गली तुमको नजर आएगा वहाँ र स्टेसन अथी है न रेलवे स्टेसन उसी के सामने नि नीचे रोड अब तुम उतरता है उसमें देख लेना मतलव उसमें देख लेना अगर शुरू में नहीं जाम लगल होगा तो उस वहीं कूदा लेना उधरे से चल आना नहीं तो एगो हाँ वो तो वो कर देंगे क्या चीज हाँ मिलेंगे काहे न तुम जब आएगा तब मिल जाएँगे चार पाँच बजे तुम जब आएगा तब मिल जाएँगे तो आप वहाँ वहाँ से कचहरी रोड से थोड़ा आगे रेलवे स्टेसन वाला वहाँ नीचे उतरता है वहाँ वो तो उतना उतना दूर तुम जब चल जाएगा तो वो दूसरा रूट चेंज कर लेना वो वो तो उधर आगे जाने का कामे नहीं है हाँ ठीक है तो अच्छे से आना कोई बात नहीं हम रुपया भेज देंगे